मवेशी को पालते हैं तो जो चारा है चना सारा तो देते ही हैं कहीं जाना हुआ कौरपुर दो तीन एस्सी में मुझे हाट बजार जाना हुआ तो थोड़ा हाँ टेंशन बना हुआ रहता है कि उसको धूप में ना रखें आगा तो धूप में उसको साँस भी फूलना शुरू हो जाता है जो ठंडा में करना है तो ठंडा में बांधना है तो इसके लिए थोड़ा हा टेंशन कहीं भी रहेंगे तो टेंशन बना हुआ रहेगा या दूसरे सह संगी होने पर उसको कहना पड़ता है उसको पानी समय पर दे देना है उसको ठंडा में बांध देना है जैसे दूधे उतारे दूध बेचने ले जाना है तो घर से कुछ थोड़ा दूर जाना है तो उसको लिए मवेशी को देखने के लिए परिवार के दूसरे सदस्य को कहना पड़ता है ये माढ़ को देखने के लिए

बछड़ा बछड़ी है उसको सही सलामत से बांध देना वो धूप में ना कहीं निकल के भाग जाए ऐसे और उसे रखरखाव के व्यवस्था हम लोग घर पर किए हुए हैं जो उसको मवेशी को नीचे नहीं वो जाए खरंजा लगाकर के ऊपर से घर में घर घर में भी वैसे ठंडा में ना ऐसे ना रहो जूट के बोरा सी करके उसे लग लगाया हुए है जैसे उसे पानी नहीं पड़े हवा ज़्यादा नहीं लगे गर्मी नहीं पड़े इसके लिए व्यवस्था रखे हुए हैं के फिर भी उसको समय समय पर नीचे से उतारना पड़ता है उसको घर उर में से जो हावा लगे थोड़ा देर से जो सबेर में निकालते हैं उसको फिर उस शाम में निकाले और शाम में निकालने के बाद फिर रात में ठंडा बढ़ने के कारण उसको फिर भीतर किए ये सब टेंशन तो रखना ही पड़ता है किसान को तभी वह सुरक्षित रहेगा और नहीं तो उसमें बड़ा बीमारी होने का आशा अशंका रहता है बीमारी होता है हम लोगों को तो उन लोगों को बीमारी जो मवेशी स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ से फार्मर से लेते हैं समय समय पर दवा भी वहाँ से देते हैं वो लोग जो बजे सारना बेसिन में हुआ जैसे कि मवेशी में गाय में हम लोगों को ज़्यादा परेशानी होता है उसमें नामक एक ठो कीड़ा होता है जो फरता है गाय का हैना बहुत हम लोगों को परेशानी करता है तो इसके लिए हम लोग स्वास्थ्य केंद पर जाते हैं दवा समय समय पर मिल जाता है और उसको पानी में घोल घोलकर उसको नहा स्नान करा देते हैं फिर दवा सूख गया फिर उसको उसको बाद जैसे फिर उसको सेकेंड डे स्नान कराए सेकेंड डे स्नान कराने के बाद मोर्निंग में उसको बढ़िया से अच्छा ढंग से धो धा साफ करने के बाद फिर उसको भी ऐसे मतलब उसको बथान पर दिए आ फिर अपना पे टीपा में उसको खिलाए पिलाए जब खा पी लिया एक जगह स्थिर हो गया तो फिर शाम में दूध निकालने वाले काम होता है फिर वही फिर दूध निकाले फिर सेंटर गए फिर वहाँ दूध नापी करा के आए जो अपना खाने के लिए रखना है वो फिर वापस लेते आए यही सब करना पड़ता है किसान को लेकिन जो भी करना पड़ता है वो निगरानी से करना पड़ता है कारण कि वो तो पेट्रोल गाड़ी तो है नहीं कि बांध देंगे जब सुरक्षा भी रहे तो उसको ले आए उसको खाना देना पड़ता है पानी देना पड़ता है धू सा से बचाना पड़ता है इतना तो करना ही पड़ेगा किसानों को या इतना नहीं करने के बाद में वह स्वस्थ नहीं रह पाएगी हम लोगों को वैसे किसान किसान वैसे हम कोई करते हैं तो हमारा लड़का सीख गया लड़का करता है तो फिर पोता सीखेगा इस तरह से हम लोग के ट्रेनिंग में तो होता ही रहता है घर पर सब आदमी मिलजुल के कर लेते हैं उसमें कोनो कोनो जो कुल माल होता है ऐसा खोल बांध करने में तरफा आदि कर देता है और कुछ शरारतें शरारती किस्म के होता है माल जो खोलने गदी झटका देगा तो इसके लिए होता है क्या ये अमुक किसान ही खोलेगा उसको यही सब टेंशन तो रहता है थोड़ा सा विशेष विशेष में तो हम लोग के इधर मवेशी पालने में तो यही होता है कि जो दूध दे रही है गाय और समय पर पाल पाल नहीं खाया होगा तो घाटा में हो जाता है जिसके लिए फिर स्वास्थ्य बिहार से उसे परामर्श लेकर के उसको दवा बिरो करना पड़ता है हम लोगों को किसान के तो परेशानी यही है